मध्यप्रदेश का बैतूल जिला तेज़ी से विकसित हो रहे हिस्सों में से एक है यद्यपि यह औद्योगिक रूप से सबसे कम विकसित है लेकिन कृषि के क्षेत्र में इसकी प्रगति सराहनीय है बहराल मध्यप्रदेश राज्य में एक दशक लंबी राजनीतिक स्थिरता ने निश्चित रूप से बैतूल जैसे जिलों की आशा की किरण को धूमिल कर दिया है या बैतूल की संक्षिप्त आर्थिक और रसायिक प्रोफाइल हम यह बताते हैं कि बैतूल की कृषि अर्थव्यवस्था कृषि बैतूल की मुख्य जीवन रेखा है जैसा कि परिचय में ही बताया हमने की आज बैतूल की कुल कार्यबल का साठ प्रतिशत से अधिक कृषि कार्य में लगा हुआ है इसके अलावा जिले में कुल भूमि क्षेत्र का बड़ा हिस्सा भी कृषि क्षेत्र द्वारा लिया जाता है कृषि पर बैतूल की निर्भरता की उपजाऊ भूमि को उपलब्धता और मध्यम से अधिक वार्षिक वह वर्षा जैसे महत्वपूर्ण सकारात्मक कारकों से भी बहुत आवश्यक मदद मिलती हालाँकि बैतूल की कृषि उद्योग पानी की कमी और अभाव से ग्रसित भूमि का जल तक पहुँच के लिए सिंचाई सुविधा और संशाधन मौजूद है लेकिन वे अभी भी कृषि को उत्त अधिकतम करने की आवश्यक कुल पानी की माँग को पूरा नहीं कर सके सोयाबीन मक्का ज्वार अरहर गन्ना गेहूँ मसूर चावल मुख्य और सबसे अधिक उगाई जाने वाली फ़सलें हैं जो बैतूल की कृषि उद्योग को समर्थन करती है जहाँ यह फ़सलें बैतूल की घरेलू अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती है वही तहेर तौर पर पड़ोसी जिलों और राज्य राज्यों में निर्यात किया जाता है उसी प्रकार से एक काफ़ी मज़बूत क्षेत्र के अलावा बैतूल में एक बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ अन्न उद्योग भी है ज़ाहिर तौर पर यह सबसे यह सब बैतूल के समृद्ध जीव विविधता वनस्पत्तियों के कारक कारण है वास्तव में बैतूल कि पूरी एशियाई महाद्वीप में लड़की का सबसे बड़े भंडारों में से एक माना जाता है इसीलिए लोगप्रिय सागून की लकड़ी सहित भिन्न प्रकार की लकड़ी बैतूल से भारी मात्रा में निर्यात की जाती है इसका हल दूसाज ढोंड़ा जैसे तेंदू में कुज इसका वाणिज्यिक पौधे और भारी मात्रा में पाए जाते हैं लचीला और मज़बूत वन उद्योग आदिवासी गौंड जनजाति बहुत आवश्यक आजीविका प्रदान करता जो ज़्यादातर वन्य क्षेत्र में रहते हैं औद्योगिक क्षेत्र बैतूल में औद्योगिक क्षेत्र कोई भी खास वृद्धि नहीं देगी और आज भी इसकी कोई अर्थव्यवस्था सबसे कमज़ोर कड़ियों में से एक बना हुआ है औद्योगिकरण में बैतूल की वि विफलता निश्चित रूप से सामाजिक पिछड़ेपन का कारण है लेकिन एक और विनाशकारी कारक बाधा यह तथ्य है कि इसकी सीमावर्ती जिला है यह मध्यप्रदेश के राज्य के दक्षिणी भाग में के बिलकुल बाहरी इलाके स्थिति चरम भौगोलिक स्थिति का निश्चित रूप से राज्य सरकार को दशकों आर्थिक राजनीतिक उदासीनता का सामना करना पड़ा दो हज़ार ग्यारह में किए गए सर्वेक्षण अनुसार तीन सौ से अधिक औद्योगिक कार्य संचय जिसमें अधिकांश छोटे या मध्यम स्तर के उद्य में जिले में मौजूदा सूक्ष्म उद्दूम निम्नलिखित है कृषि आधार लगभग पाँच वस्त्र कढ़ाई एक सौ तिरानबे लकड़ी तीस इकाइयाँ चमड़ा दो इकाईयाँ रसायन चार इकाईयाँ धातु उद्योग आठ इकाईयाँ इंजीनियरिंग छह इकाईयाँ मरम्मतें सरोसीन तीस इकाईयाँ हैं सूक्ष्म और लघु इकाईयों ने स्पष्ट रूप से जिले में बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा किए हैं लेकिन कृषि की तुलना में कम हालाँकि औद्योगिक क्षेत्र में रोज़गार के अवसर काफ़ी बढ़ सकते हैं बशर्ते बैतूल अपने छोटे से औद्योग क्षेत्र का विस्तार करने के लिए संभावित क्षेत्रों का दोहन करने में सक्षम है और एम एस एम ई के अनुसार बैतूल में मसाला पाउडर चारा स्टील फर्नीचर कृषि उत्पन अगरबत्ती दाल डेयरी बेकरी हर्बल रेडी मेड गार्मेट्स कृत्रिम आभूषण नारीदार बक्से लकड़ी के खिलौने जैसे मध्यम छोटे उद्करम संभावना है और वाशिंग पाउडर यह सबमता मध्यम छोटे थे उद्यम तभी साकार होंगे जब बैतूल अपनी बुनियादी ढाँचे और समस्याओं को दूर करने में सक्षम होगा मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने पहले लॉट सेटिंग समस्या काफ़ी हद तक दूर किया है आज बैतूल जिला मध्यप्रदेश की उन इकाईयों जिलों जहाँ एक ओर जहाँ दू चौबीस बटे सात बिजली बिल रही है बिजली के निर्बाध उपभोक्ता निश्चित रूप से जिले में औद्योगिक विकास को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा बहराल अंतनियतों जैसे नए उद्योग क्षेत्र विकसित करना और औद्योगिक निकाय बनाना वित्तीय सहायता प्रदान करना आदि अभी दूर किया जाना बाकी है